میں كتابیں زیادہ تر لكشمی نگر سے ہی خریدتا ہوں پر كبھی كبھی میں دریا گنج کرول باغ یہاں سے بھی كتابیں خرید لیتا ہوں كیونكہ یہاں پہ كافی سستے داموں میں كافی اچھی بہترین كتابیں ہمیں مل جاتی ہیں كافی سستے داموں میں مل جاتی ہیں اور رہی بات سكینڈ ہنیڈ اسٹورس كی تو وہ کا كافی سارے اسٹورس لكچھمی نگر میں بھی ہمیں دیكھنے كو مل جاتے ہیں سكینڈ ہنیڈ اسٹورز جوكہ كافی اچھی قیمت پر كافی اچھے دام كافی اچھے پرائزیز پر ہمیں بكس اویلیبل كرا دیتے ہیں دریا گنج كی بات رہی تو پھر وہاں پہ ہمیں كافی اچھے داموں میں كافی سستے داموں میں كافی بہترین كنڈیشن میں ہمیں كتابیں مل جاتی ہیں اور اور یہ جو لكشمی نگر كے اسٹورس ہیں یہاں پہ ہمیں كلو كے بھاؤ میں كتابیں كاپیاں دیكھنے كو مل جاتی ہیں كلو كے بھاؤ میں ڈيرھ سو روپئے كلو سو روپئے كلو اس داموں میں ہمیں كتابیں كاپیاں دیكھنے كو مل جاتی ہیں جوكہ كافی اچھی قیمت پہ ہمیں كافی اچھی قیمت پہ كافی اچھی كتابیں كاپیاں ہمیں مل جاتی ہیں تو اس لیے میں زیادہ تر اپنی كتابیں یہاں سے خریدتا ہوں اور میں باقی اسٹوڈینٹس جو بھی ہیں جو بھی مطلب جنہیں كتابوں كی ضرورت پڑتی ہے جنہیں كتابوں كا شوق ہے انہیں یہی یہی نصیحت كروں گا كہ وہ زیادہ تر كتابیں اپنی دلّی كے انہی علاقوں میں سے جیسے كہ دریا گنج ہو گیا کرول باغ ہو گیا لكشمی نگر میں كافی سكینڈ ہینڈ اسٹورز ہیں وہاں سے كتابیں لیں كافی سستی كتابیں وہاں سے آپ كو مل سكتی ہیں اور جو اسٹوڈینٹ جن كے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے كہ وہ نئی كتابیں خریدیں تو پھر وہ دریا گنج كو ایک بار جا كر ضرور دیكھیں وہاں پہ كافی اچھے اچھے اسٹورس كھلے ہوئے ہیں جوكہ كافی كم قیمت پہ كافی اچھے كافی اچھی كنڈیشنس كی كتابیں آپ كو لا كر دے سكتے ہیں كافی اچھی كنڈیشنس میں آپ كو كتابیں مل جائیں گی وہاں پہ ضرور مل جائیں گی كیونكہ وہاں پہ تھوک كے حساب سے آپ كو كتابیں دیكھنے كو ملتی ہیں جو كتابیں آپ كو دو سو روپئے میں آپ كو كہیں اور ملیں گی وہاں پہ آپ كو آدھے دام میں مل جائیں گی جیسے کہ سو روپئے میں پچاس روپئے میں اور پچاس روپئے كلو كے حساب سے آپ كو وہاں كاپیاں دیكھنے كو ملیں گی اور بھی كئی چیزیں